म्हाका एक भाव आसा भाव आसप एक सामकें एक वांगडी आसप एक सामकें गरजेचें केन्नाय गरज पडटा खंयचेय हातून आसूं भाव आसता तो सदांच धांवत येतात तुका कितेंय तुजें मन हलकें करचें पडलें तुका तुज्या म्हऱ्यांत सदांच आसता सगळ्या दुख्खांत तुज्या बरोबर आसता